हम लोग इस्कूल में जाते थे तो तो शिक्षा को लोग जो है न कलाकार कला के लिए जे चित्रकला सिखाते थे हम लोगों को जैसे किसी भी चित्र को बनाने के लिए वो देता देते थे उसको रंगीन करने के लिए और अपने हाथों से भी बनाते थे उसको और स सही ढंग से उसको चित्रित करके बनाते थे टीचर लोग पहले चित्रकला बीस विषय भी होता था जिसमें अच्छी तरह से उसको अंकित करते थे चित्र को जैसे पीपल का पत्ता कागज के नौ को बिहा हाथ से बना कर त बनाते थे पानी में बहाते थे और जैसे बारिश के मौसम में भी हम लोग केले के नाव केले के पेड़ के नाव बना करके उसमें तैराते थे और जैसे बारिश

जैसे क कागज के गुड़िया भी बनाते थे

चित्रकला भी बना करके सिल ज्यों करते थे बचपन की कोई बस्तियाँ ऐसी थी जो सही ढंग से कर नहीं पाते थे

जैसे किसी भी तरह की